नाइ जुलाई उणिवीह सौ सतहठि अरिड़हं सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतहठि सतावीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतहठि टेवीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु पहिरीं अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु बंदि थी